हेलौ

दङ मोजां मोजां खबर ओमफ्राय नोंसिनालाय नोंनालाय

फिसाफ्रा देरबाय ना नोंना ए स्कुलाव हरथ'याखै नामा स्कुलाव हगारसै सासेया थांनाय बोसोराव हगारबाय ए औ हगार सासेखौ खालमासि हगारसै स्कुला फ्राइभेत स्कुलाव हगारदोंमोन माबायाव ब्रह्म बा बा टेकन' स्कुलाव नोंस्रालाय नोंस्रालाय बहा बहा बहा सोनो नागिरखो

औ दे मोजां ना बिदिबो थाहो लांनांगौ खावसे खावसे दे जायो ना बे बर' हा बेवबो इंलिस मोनखायो ना बावबो जेरावबो फरायग्रानिसो खोथा ओन्दैफ्रा मोजां फरायबानो जेरावबो रोंखायोना प्राइभेतयावबो हाया हाय जोंहानोबा नै सोना लानानै हाख'या हाख'या जादों

गिनाय फैयो ना गारजेनफ्रा हगारनानै गरमेनाव हरबा बा मा जागोन मा मागोन आरो प्राइभेतयावबो नै प्राइभेत बाबो थाखाफ्रानो हाख'या हाख'या जायो औ गावसोर गोसो होनानै फरायबाथ' जाबाय र' गावसोर गोसो होनानै फरायोबा मोजां जाबाय गावसोर गोसो होनानै फरायोबा मोजां जाबाय फिसाफ्रा औ ओमफ्राय बाखि खबर मोजां दा ओरैनोथ' मोजां दा दे नोंस्राबो सानै जाबाय ना फिसाया

खष्ट जायो औ आंहाबो सानै जाबाय समान समान जाबाय दा लोगो सानैजों दे होनबा लोगो दोनसै दे दे औ दे